सबदे पैह्ले बड़ी मेरी जेह्ड़ी बड्डी स्ट्रेंथ ऐ ओह् एह् जे में कोई बी कम्म करां ते में लगन कन्नै करनां ओह् कम्म अगर मी कोई कम्म पसंद आई जाए ते में उसी बड़ी लगन कन्नै करनां ओर मेरी सबसे बड़ी कमी मेरी कमी पेशी एह् इ ओ ऐ कि में कुसै सामनै बोली नी सकनां